میں نے ابھی تک کئی گروپ کے ساتھ رننگ کی ہے اور ان کے ساتھ میرا تجربہ بہت ہی بہترین رہا ہے کیونکہ میں نے تقریباً چار پانچ گروپ کے ساتھ رننگ کی ہے جب میں اسکولنگ کر رہا تھا اس وقت بھی دوستوں کے ساتھ رننگ کرتا تھا اور الحمد للّہ میری پوزیشن آیا کرتی تھی اور دوسرے ساتھی جو میرے تھے وہ مجھے اس بات کا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی اولمپک وغیرہ میں حصّہ لوں شاید وہاں بھی نکال دوں کیونکہ میں جب دوڑتا تھا تو بہت تیز دوڑتا تھا الحمد للّہ اور میں نے اپنے گاؤں کے کچھ دوستوں کے ساتھ بھی رننگ کی ہے اس میں بھی میری پوزیشن آئی تھی تو الحمد للّہ میرا تجربہ بہت اچّھا رہا لوگوں کے ساتھ دوڑ کر اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا تھا خود پر کہ میں اتنا اچّھا دوڑتا ہوں اور میں آج کی جنریشن کو جنریشن جو ہے ان کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اس طرح کہ ایکٹیویٹی میں حصہ لیں اور خود کو نکھارنے کا ایک بہترین موقع حاصل کریں